काम के अलावा मेरे बहुत सारे शौक हैं और कई प्रकार की रुचियाँ हैं काम के अलावा मुझे क्रिकेट खेलना कबड्डी खेलना और गेमिंग खेलना ये शौक हैं और मैं विभिन्न तरीके से गेमिंग में रूचि रखता हूँ मोबाइल फ़ोन में रूचि रखता हूँ बहुत सारी रुचियाँ हैं